शादीअ जो मौके ते असांखे घणे पाणी जी ज़रुरत पवंदी आहे हिनजे लाइ असां चारि खां पंज टैंकर घुराए रखंदा आहियूं असां ऐमरजंसी लाइ ॿ सौ लिटर जे टांकियुनि में बि पाणी भरे रखंदा आहियूं रोटीअ लाए बि असां अलॻि सां पाणी घुराए रखंदा आहियूं महिमाननि जे लाइ असां अलॻि सां पैकेज बॉटल में पाणी घुराए रखंदा आहियूं ऐं बासण धोइण लाइ बि असां अलॻि सां पाणी घुराए रखंदा आहियूं